हाँ मैंने एम ए किया है और यह एम ए मैंने दो हज़ार इक्कीस में कम्प्लीट किया था उसके बाद से मैं दो साल से नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी में मेरा काम ऑफिस बॉय का है जिस में मुझे ऑफिस से सम्बंधित सारे काम करने पड़ते हैं और बैंक जा कर कभी कभार चेक भी जमा करवाना पड़ता है या वहाँ से पेमेंट भी लानी पड़ती है इस तरह से मैं नौकरी कर रहा हूँ और पढ़ाई के बाद अभी मुझे दो साल हुए हैं नौकरी करते हुए आशा है मैं जल्द ही सरकारी नौकरी में लग सकता हूँ